جی ہاں بالکل ایسے بہت سے موضوعات ہیں جن پر میں لکھنا چاہتا ہوں میں مختلف موضوعات پر لکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس میں دلچسپی رکھتا ہوں جن میں جن میں سے کچھ تو بہت ہی زیادہ اہم ہیں جیسے ذہنی صحت جیسے عورتوں کے حقوق کے ساتھ اس وقت مردوں کے جو حقوق ہیں میں ان پر بھی لکھنا چاہتا ہوں کیونکہ دنیا عورتوں کے حقوق پر خوب بول رہی ہے لیکن مردوں کے حقوق پر کوئی نہیں بول رہا ہے اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میں عورتوں اور مردوں دونوں کے مسائل پر خوب لکھوں اور خوب بولوں اپنے قلم سے دونوں کے حقوق پر لکھنا چاہتا ہوں اسی طرح میں خود کی بہتری یعنی خود کو بہتر بنانے کے جو طریقے ہیں ان سب پر میں لکھنا چاہتا ہوں نظم و ضبط اور زندگی کے مختلف پہلوؤں میں بہتر کیسے لائی جا سکتی ہے اس پر میں لکھنا چاہتا ہوں اور میں معاشرے کو جہیز کی خرابی اور سود کی برائی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جہیز ہمارے سماج کی ایک بہت خطرناک برائی ہے اور سود نے پورے سماج کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے میں معاشرے میں پھیلی ان دونوں برائیوں پر خوب لکھنا چاہتا ہوں اور معاشرہ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو بیدار کرنا چاہتا ہوں